मूंखे पाणि सिलाई सिखण में इलाही शौक़ु आहे और मां पाणि सिलाई कंदी आहियां मां पाणि सिलाई मोबाइल मां यूट्यूब मां ॾिसी करे सिखी आहे और मां पाणि घर में इलाही कुझु सिखंदी आहियां लेकिनि मुंहिंजो दिलि आहे कि मां अॻिते बि सिलाई सिखी करे ऐं ॿिन्हिनि खे बि सिलाई सिखाया त मूंखे सिलाई में इलाही मूंखे पसंद सिलाई करिणो मूंखे इलाही पसंद आहे त मां हिन मूंखे सिलाई करिणो इलाही पसंद आहे त मूंखे सिलाई जे बारे में इलाही कुझु ख़बर आहे और मां चाहींदी आहियां कि मां ॿिन्हिनि खे बि सिखाया ताकी उहो बि सिखी करे अॻिते ॿियनि खे सिखारे सघूं ताकी कंहिं बि मदद थी सघे और मां सिलाई करिणी बि सेखारी आहे और सिलाई जे बारे में मूंखे कढ़ाई जे बारे में बि ख़बर आहे मां कढ़ाई बि करे वरिती आहे घर में और मां पंहिंजे वॻे में कढ़ाई कई आहे पंहिंजो वॻो पाणि ठाहियो आहे त मां इअं ई घर में इलाही कपिड़ा सिरे सिबी सघंदी आहियां और सिबंदी बि आहियां त मां पंहिंजी धीअ जा लटा बि पाणेई सिबंदी आहियां और पंहिंजा वॻा बि मां पाणेई सिबंदी आहियां त इहे सभु मां मोबाइल मां ई सिखियो आहे यूट्यूब चैनल मां ॾिसी करे मां सॼी सिलाई सिखी आहे और मूंखे पंहिंजो इलाही सिलाई सिखण में मूंखे इलाही दिलचस्पी आहे त मां ॾिसी ॾिसी सिखी वेंदी आहियां और मां सिलाई करे सिलाई मां ॾिसी करे बि मतिलबु कंहिं खे कंहिंखे ॾिसी करे बि मां इलाही जल्दी सिखी वेंदी आहियां छो कि मूंखे सिलाई सिख करिणी इलाही सुठी लॻंदी आहे त मां इनकरे सिलाई में सिखी वधी आहे जल्दी करे वठंदी आहियां मां सिलाई अलॻि अलॻि तरह जी ड्रेसियूं बि ठाहियूं आहिनि पंहिंजी धीअ लाइ जीअं गाउन थी विया और लहेंगा चौली थी वियो त मां इलाही तरह जी सिलाई ड्रेसियूं ठातियूं आहिनि मां साड़ियुनि में बि वॻा सिबिया आहिनि पंहिंजे घर जी साड़ियुनि जो यूस करे बि मां वॻा सिबिया आहिनि त मूंखे इलाही शौक़ु आहे सिलाई करण जो